तुस मिगी अपने बारै च दस्सो तुस कुत्थैै रौंहदे ओ ते थुआढ़ा ग्रांऽ कुत्थै ते थुआढ़े ग्रांऽ दा केह् स्हाब् ऐ ते कन्नै रुक्ख बूह्टे किस स्हाबै दे न ते पक्खरू पखेरू किस स्हाबै दे न थुआढ़े मम्मी भापा केह् कम्म करदे होर जां थुआढ़े रिश्तेदार केह् केह् कम्म करदे न होर थुआढ़े दोस्त केह्ड़े केह्ड़े न जां उ'नें दोस्तें दा थुआढ़ी जिंदगी च केह् रोल ऐ ते थुआढ़े मम्मी भापा केह् करदे न जां मम्मी भापा तु'सेंगी किस तरीके कन्नै स्पोर्ट करदे न होर थुआढ़ी पढ़ाई कुत्थै कुत्थै होई होर केह्ड़े केह्ड़े स्कूल थमां पढ़े केह्ड़े केह्ड़े मास्टरै कोला पढ़े जां थुआढ़ी जेह्ड़ी बचपन दी पढ़ाई ही ओह् किस स्हाबै कन्नै होई जां की तुस कि'यां इस मुकाम पर पुज्जे जां बारहमीं तुसें केह्ड़े केह्ड़े सब्जैक्ट रक्खे दे हे जां जेह्ड़े तुसें सब्जैक्ट रक्खे दे हे जां एह् थुआढ़े अपने न जां तुसें गी कुसै फोर्स कीता हा रक्खने गी कि तुस एह् चीज़ रक्खो कि कि'यां मंजिल तगर पुज्जे मिगी एह् जानकारी देओ मेरा नांऽ प्रवीण अंताल ऐ ते में बग्ग ग्रांऽ दा डिस्ट्रिक्ट उधमपुर दा रौह्ने आह्ला ते सारें कोला पैह्लें में तुसेंगी सनांऽ कि साढ़ी जेह्ड़ी ग्रांऽ दी पढ़ाई होंदी ओह् वैसे गै शैल नेईं होंदी ऐ कि जिस चाल्ली असेंगी जरूरत होंदी इंया ते वैसे दिक्खेआ जा ते जिस स्कूल अं'ऊ पढ़ेआ हा ते ओह्बी इक्क सरकारी स्कूल गै ऐहा उस स्कूल च जेह्ड़ा स्टॉफ हा जां जेह्ड़े टीचर आक्खे जंदे तां ओह् बड़े घट्ट हे तां उत्थै केह् होआ कि जिस चाल्ली कि जेह्की बच्चें गी पढ़ाई नेईं होंदी ते असेंगी बी इन्नी शैल नेईं होई सकी ते रेही गल्ल जित्थूं तोड़ी साढ़े घरै आह्लें दी ते मेरे डैडी जेह्ड़े थे ओह् आर्मी च थे होर जेह्ड़ी साढ़ी फैमिली ऐ मेक्सीमम जेह्ड़े साढ़े ताए चाचे न ओह् सारे गै फौजी थे लेकिन ते हून जेह्ड़े ग्राएं च एह् होंदा कि जेह्ड़े चलो थोह्ड़ा बहुत मलाजम होग तां जो बी होग तां ओह् अपने बच्चें गी बाहर लेई जाह्ग सिटी च लेई जाह्ग पढ़ाने गी लेकिन जि'यां अस उत्थै गै पढ़े ग्रांऽ च तां उत्थै जेह्ड़े टीचर बी इन्ने जादै निं हे जिस करी पढ़ने च प्रॉब्लम होंदी ते ते जि'यां कि बाकी दिक्खेआ जा तां अगर अस स्कूल पढ़दे हे ते बच्चे इं'या फिरदे रौहंदे हे जि'यां कि अस गै फिरदे कोई खुंबै जा दा कोई ग्राऊंडै फिरा दा टीचर बी इन्ना ध्यान निं दिंदे हैन की होंदे गै घट्ट न कन्नै ते कन्नै पढ़ाई दा बी इन्ना सोर्स नेईं होंदा ऐ शैल जिस करी की जेह्का बच्चा ऐ पूरा जेह्का ओह्दा अपना कोई जिंदगी दा मक्सद होंदा जां उस जेह्का कोई सोचे दा होंदा कि में बड्डा होइयै एह् बनना ते उस दे काबिल ओह् नेईं बनी सकदा ऐ कन्नै जह्ड़ी दूई गल्ल एह् होंदी कि साढ़े ग्रांऽ च जेह्ड़ियां सिड़कां होंदियां कि ओह्बी इन्नियां शैल नेईं होंदियां हैन कि ओह्बी आदमी जां कोई बमार होई जंदा उसगी अस्पताल जां कोई दुगने थाह्रे तोड़ी पजाया जा इन्नी उत्थै नेईं होंदी ऐ फैस्लिटियां ते केईं बारी जेह्की बंदे दी उत्थै रस्ते च गै मौत होई जंदी ऐ ते उत्थै हर इक्क चीज़ दी गै जेह्ड़ी कमी ऐ बड़ियां सारियां चीज़ां न जि'यां हून अस इत्थै पढ़ा दे कॉलेज ते हून अस पढ़ने तां पढ़ा दे पर बड़ियां सारियां चीज़ां न जेह्ड़े की सिटी दे जागत् च ते साढ़े च फर्क होंदा ऐ असेंगी इन्ना की नेईं होंदा ऐ नॉलेज एह्दे बेसिक कि अगर जिन्ना की उ'नेंगी होंदा ऐ इसदी बजह इ'यै की साढ़े जेह्ड़े ग्रांऽ च लोक होंदे उस ग्रांऽ च जां स्टॉफ जि'यां कि जिस टाईम में बारहमीं पास कीती ते उस टाईम उत्थै दस्स टीचर सारे थे जित्थै कि हायर सकैंडरी स्कूल था स्टॉफ ते मता सारा होंदा ऐ चाली जां पैंताली सीटां होंदियां न जिन्नियां बी होंदियां होङन ते अगर दिक्खेआ जा ते उस बजह कन्नै ओह् पूरी बच्चें गी पढ़ाई नेईं दित्ती जंदी ऐ की जिस स्हाब् कन्नै उ'नेंगी जरूरत होंदी ऐ बाकी जेह्के होर जि'यां हून अस इत्थें आइयै पढ़ा दे आं ते बचपन च जित्थै अस पढ़े तां ओह् होर बी जेह्के कम्म होंदे जियां अस पढ़ाई दे कन्नै खेल्लदे अस जि'यां कोई बच्चा ग्राऊंडै च खेल्ला दा ऐ जां इंया गै घुम्मदा रौहंदा ऐ ग्रांऽ दे जेह्ड़े टीचर होंदे ओह्बी इन्ना ध्यान निं दिंदे हैन कोई बच्चा लड़ा दा होंदा ऐ जियां अस कुसै कन्नै कुसै गी मारेआ जां होर कोई लड़ेआ जां होर किश कीता उसदे उप्पर टीचर बी इन्ना ध्यान निं दिंदे हैन जेह्दे करी बच्चे दी जेह्की होर बी गतिविधियां होंदियां जि'यां कि एक्टीविटी होंदी ऐ ओह् बिगड़ी जंदी ऐ ते बच्चा केईं बारी नशे बी सिक्खी जंदा ऐ जां होर पिट्ठे सिद्धे राहें चली पौंदा ऐ ओह् ते एह्बी इक्क नुक्सान होंदा अगर ग्रांऽ च पूरियां फैस्लिटियां होन अगर स्कूलें स्टॉफ होऐ ते कन्नै टीचर होन जां रोड़ बी जेह्की सिड़कै दी शैल होऐ तां बच्चे दी तरक्की होंदी ऐ जां होर बी ग्रांऽ दी बी तरक्की होंदी ऐ